छा प्रिंसिपल मैडम मां अंदरि अचा प्रिंसिपल मैडम मां हिन खे हींअर हिन ते हिते कराई आहे कारण के मुंहिंजे पपा जो न तबादिलो थियो आहे मुंहिंजे पपा जो तबादिलो थियो आहे बड़ोदा में इन जे करे मूंखे न लीविंग सर्टिफ़िकेट खपे ऐं तबादिले जो सर्टिफ़िकेट खपे मुंहिंजो नालो आहे न प्रियंका पारवाणी आहे अने मां एम बी ए फाइनंस कंदी आहियां हिन कॉलेज में छाहे इन जे करे मूंखे तबादिले जो सर्टिफ़िकेट अने लीविंग सर्टिफ़िकेट खपे हा मुंहिंजे असां जा आहे न अलॻि घणा इलाही घणा मिट आहिनि बड़ोदा में रहंदा आहिनि उन्हनि असां वटि इलाही कॉलेज ॾसी विया आहिनि हिन में मां हिक कॉलेज हाली त नकी कई आहे इनकरे मूंखे त तबादिले जो सर्टिफ़िकेट अने लीविंग सर्टिफ़िकेट घुरनि था हा भले बसि आहिनि प्रिंसिपल मैडम मूंखे रखा आहिनि पंद्रहां ॾींहंनि में खपंदो तबादिले जो सर्टिफ़िकेट कारण के मुंहिंजे पपा खे न पोइ वरी पंद्रहंनि ॾींहंनि खां पोइ हुते नौकरीअ ते लॻिणो आहे मां बि मां बि प्रिंसिपल मैडम हिन कॉलेज खे ॾाढो यादि कंदमि मुंहिंजे हिते हेॾी फ्रेंड मुंहिंजी फ्रेंड्स आहिनि मां आहे न हिन कॉलेज में आहे न पहले खां पढ़ी आहियां मूंखे ॾाढो सभु हुते यादि ईंदो मां हिन कॉलेज जे ॿिए किथे कॉलेज ॾिठी कान मूंखे ॾाढो हिय दुख थो थिए की मां हुते वञां थी छाहे न मुंहिंजा पपा इयं मूंखे आहे न प कान न था कन चवनि था न तूं असां सां गॾु हुते ई रहो चवनि था न अकेले तूं आहे न हिते जूनागढ़ में न रहो मुंहिंजे पपा आहे न मूंखे इजाज़त हिन जी कान था चवन चवनि था धीअ जो पाणि आहे असांजे अखियुनि जे साम्हूं हुजी न था चवनि त असांखे हा ऐं धन्यवादु अन प्रिंसिपल मैडम मां आहिनि ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ वरी आहे न फ़ोन करे तव्हां खां पुछंदीमांव